अ औ दा जोंथ' बर' आइजो बा बर' माहारि जानानै जोङो एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे एनै मिथिगौ जेनेबा जों दा फिसियाबाबो जेनेबा आइमोन आबै आबौ बिब'मोन फिसिनायखौ नुबोदों माखासे जेनेबा जों दा बांद्राय इसिबां माबा नङाबाबो एम्फौ फिसिनायनि फारसे गासिबो गियान गैजोबाबाबो जों माखासे एसै एनै नुबोनायखौ फोरमायनो सानबाय आरोखि आं जोंनि बर' माहारिया माबायदि सोलिबोयोमोन गोदो नंगौ एम्फौखौ जों माबानिफ्राय गोरलैनिफ्रायनो माबा होनानै जेनेबा बिलाइ इन्दि बिलाइखौ खानानै गोरलै गोरलै गोरलै इन्दि बिलायखौ खानानै एम्फौनो आदार होयै होयै एम्फौखौ फेदेरबोयोमोन आरो ओमफ्राय सप्तासेनि गेजेरावनो एम्फौआ गुरस्लायबाय थानानै गावनि रुपआ सोलायलांबाय थायो जेब्लासिम माबा फिथोब थोबनायनि समसिम जेनेबा जों एमफौखौ फिसिनानै गोमोन जाबा फिथोब थोबहोनो माबायो ना थिग बेबायदिनो इन्दि बिलाइजों माबानानै इन्दि बिलाइखौ जाहोयै जाहोयै फेदेरबोनोसै जेनेबा मास मोननैसोनि गेजेरावनो एमफौखौ फिथोब थोबहोनानै ओमफ्राय जेनेबा एमफौखौथ' जों जोंनि बर' माहारिया जाखायो एम्फौनि एवनानै जायो ओंख्रि जायो अनला खारिजों गोथाव बर'नि ओंख्रि ओमफ्राय अनला खारिजों एम्फौजों ब्लाथाय जोंना जोबोद मिलौदो जायो अनला खारिया ओमफ्राय मैथाजोंबो जायो एवनानैबो जायो ओमफ्राय बिनि फिथोबखौनो मेइन जोंनि इन्दि जिया एमफौनि फिथोबजोंनो पियर इन्दि जि दानो दिहुन्नो हायो आरोखि जोंनि बिब'मोनखौ जों नुबोदों इन्दिखौ जेनेबा फिथोबनिफ्राय सोमनानै फिथोबखौ रुनोसै रुनानै माबानोसै थावख्रिआव सानोसै सानानै ओरै माबायाव सोरखिआव फानै फानै फाननानै उनाव माबाबाथाय रानबाथाय जि सोंनोसै बिजोंनो इन्दि सि दिहुननोसै जोमग्रा बा माबा मोनसे मा होनोमोनलाय उल जि बायदि बानायनोसै ओमफ्राय बिराद मोजां आरोखि जेनेबा बिनि सायाव आग'र माबानोसै आग'र एरनोसै बायदि जेनोबा अनेक रोखोमनि आग'र एरनोसै बिनि सायाव बिराद समायना रमायना माबानानै जि दिहुननो हायो आरो जोंनि बर' माहारिया ओमफ्राय मोजां आरोखि बिराद मोजां बे इन्दि सिया पियर जेनेबा दस्रा जायगायावबो बिराद मोजां मोनो जोंनि बे इन्दि सिखौ माबा दस्रा हारिनि मानसिफ्राबो दासो फेमास जालांबाय जोंनि बे इन्दि सिया मानिफ्राय दिहुनो मानिफ्राय मोनो जेबो बे सिखौ माबायोबा जोमोबा जेबो स्किन प्रब्लेमबो मोना ओरैबायदि मोजां मोनो थान्दाबो मोनो गरमनि दिनाव थान्दा मोनो गरमनि दिनाव थान्दानि दिनाव गरम मोनो गरमनि दिनाव थान्दा मोनो आरोखि जायखिजाया